म्हाका फिल्म प्रदर्शनाक आपयल्यात तुमचे खूब आभार हांव खऱ्यांनीच हाव भावाची कदर करतां आनी हाजीर जावपाची म्हाका नक्कीच आवड आसा पूण म्हजी हाजिरी पृश्टी करचे पयलीं आनी कांय तपशील मेळ्यार म्हाका खूब आवडटलें दाखयतले त्या सिनेमाचे शिर्शक तुमी शॅर करपाक शकतले तशेंच तुमी थोडो भोव साथ दिवंक शकतले जाल्यार उपकार करून म्हाका एक कल्पना येतली तें भायर म्हाका स्क्रिनिंगाची नेमकी तारीख आनी वेळ कळपाक जाय जाका लागून म्हजें वेळापत्रक तपासूंक मेळटलें आनी तें प्रमाण नियोजन करपाक मेळटलें उपकार करून म्हाका स्थळूय क कळयात ते मागीर तियात्र घर आसूं हॉलात आसूं वा हेर खंयचे सुवातेर आसूं म्हज्या हाजेर रावपाक कितले सोयेचें तें म्हाका दिसतले हें सगळें जाणून घेतल्यार म्हाका गरज पडल्यार गरजेची वेवस्थाय करपाक मेळटली हांव खरीच ताची वाट पळयतां खास करून तो म्हाका आवडटा असो प्रकार वा विशय आसल्यार पुरो एकदां म्हाका पुराय तपशील मेळ्या उपरांत हांव तुमचें एक निश्चीत जाप दिवपाक शकतलें म्हजो विचार करून ह्या कार्यावायाची म्हजी आस्पाव केल्ल्या खातीर परतून म्हजो आभार